पहिने जे छलए पहिने माटिक बर्तनमे खाना बनै छलै सब्जी बनै छलै दालि बनै छलै ओकर किछु आओर स्वाद छलै मगर ओ कि होइ छलै तऽ ओ दालि पूरा गलै नहि छलै जेना राहैरि के दालि भेल ओ कनि मोट होइ छै चना के दालि भेल ओ कनि मोट होइ छलै ताहि दुआरे ओ गलै नहि छलै बराबर लेकिन अखन जे प्रेसर कुकर छै ओहिमे तऽ दू सँ तीन सीटी दलकै तऽ ऑटोमेटिक दालि गैल जाइ छै गैल जाइ छै तऽ ओकर आओर स्वाद बढ़ै छै तऽ अखन तऽ प्रेसर कुकरमे हमरा सभके दालि बनैया मीटो बनि जाइ छै ओहिमे पाँचगो सिटी दलकै तऽ मीटो बनि जाइ छै ओकरो अपूर्व स्वाद होइ छै कि ओहिमे कोनो तरहके तीरैके काज नहि हटबैके काज नहि अपने छुटि जाइ छै माँस अलग हड्डी अलग दालि ओहिना भऽ जाइ छै दालि तऽ एकदम गैल जाइ छै ओकर स्वाद आओर अनमोल भऽ जाइ छै पहिने कनि दालि ओ माटिक बर्तनमे चूल्हा पर होइ छलै तऽ ओ कनि गलै नहि छलै अखन एहि प्रेसर कुकरमे जे होइ छै तऽ दालि गैल जाइ छै मटन बनि जाइ छै अनेक रङ्गके सब्जियो बनि जाइ छै ओ भोजन एकटा आओर तऽ एक प्रकारके नीके भोजन होइ छै ओहिमे कोनो तरहके अथी नहि होइ छै ताहि दुआरे प्रेसर कुकरसँ भोजन ठीके रहै छै बढ़िआँ सँ गैल जाइ छै टाइमो कम लगै छै ओहिमे टाइमो कम लगै छै ओहि सभमे टाइम बेसी लागि जाइ छलै आ एहिमे प्रेसर कुकर मऽ टाइम कम लगै छै